پسماندہ علاقوں کا سارے ملک میں ہونا ایک عام بات بن گیا ہے اسی طریقے کے کچھ علاقے آج کل دہلی میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں دور دور سے آئے بے گھر ہوئے لوگ یہاں آ کر بستے ہیں جو باڑھ کا شکار اور قدرتی آفتوں کا شکار ہو چکے ہیں دہلی میں بے لوگوں کے لیے پسماندہ لوگوں کے لیے کئی ساری مہم چلائی گئی جن میں سے چند مہم مارجنرائز گلوب آف دہلی اسکالرشپ ٹو او بی سی اسٹوڈینٹ ای گورننس انیشییٹو روزگار واہنی جیسی کچھ اسکیمیں ہیں جن کا فائدہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے پسماندہ آبادی ہمارے ملک میں ایک کرسی کی کمزور ٹانگ کی طرح ہے جس کا ٹوٹ جانا ہمارے ملک کو تباہ اور برباد کرنے کے مترادف ہے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا بے یار و مددگار ہونا ہمارے ملک کے لیے کتنا نقصان دہ ہے ہمیں چاہیے کہ دیگر مہم کے تھرو ہم ان کی مدد کریں اور ان کو اپنا ساتھی تسلیم کریں